हा हरे माधव साईं हा हा भोपाल मां मा मोबाइल वारो तो ॻाल्हायां हा विवो बी ट्वेंटी सेवन बढ़िया फाईव जा आयो आ नयो मॉडल आयो तव बढ़िया मस्त

उहो हुन या बढ़िया पंज कलर आया तव बढ़िया अछो कारो ॻाढ़ो पीलो अऊं साओ पंज कलर तव इन में मोबाइल में अऊं इन जो बढ़िया इन यो स्टोरेज बि ॾाढो बढ़िया तव अऊं फाइव जी सेट तव उन खां ब सुठी ॻाल्हि तव कि हिन जो स्टोरेज ॾाढो वॾो तवस ॾाढी स्टोरेज तवस अऊं फाइव जी सेविन तव जी कलर सभु मिली वेंदव अऊं इन में कैंमरो बि ॾाढो बढ़िया तव कैंमरो ॾाढो बढ़िया तव इन यो फाईव जी सेविन जो इन यो भाव पवंदुव तांखे ॿारहं हजार ॿारहें हजार में तां खे पवंदुव अऊं तां खे असां वठंदव न असां खां त इन में गिलास बि तां खे फिरी ॾींदासे असां छाहे दुकान ते स्कीम ती हलेव हिन में गिलास अऊं कवर तां खे असां लॻाए ॾींदासि अऊं पिचर्स बि एॾी बढ़िया ईंदव इन में कि छा ॿुधायांव तां ॾिसी करे तां तां तां दिलि इअं ई गद गद थी वेंदो बढ़िया हा एम आइ कराइणी हुजेव त उओ बि थी वेंदव न सभु थी वेंदुव तां अचु जो न असां ए दुकान ते हुन में पंजन सालन जी तां खे गैरंटी हूंदव अऊं तां ॿी हिक सुविधा इअ तव कि ता हीअ फाइनेंस बि थी वेंदुव तां खे किस्तुनि ते बि इअं मिली वेंदव मोबाइल उन में तां हजार रुपिया एक्स्ट्रा लॻंदव बस हजार रुपिया लॻंदव अऊं तहां जीअं ॿ हजार जमा कंदव अऊं बाकि तां ई किस्तुनि ते पेसा धीरे धीरे जमा थींदा रहंदव अऊं उन सां बढ़ियां हा ॿियो ॿुधायो हा हा त तां पेंजो एड्रेस ॿुधाईंदव अऊं पेसा तां विझंदव एकाऊंट में असां एकाऊंट नंबर ॾींदासि त तां उन में विझंदव असां मोकिलींदासि इन ते कोरियर द्वारा हा रिटर्न बि थी वेंदुव हुन में मोबाइल में ई फंकशन हूंदो तव हुन में वापस कंदव पुछ्जोसि पार्टीअ खां खणी वेंदो अची करे उन ई नंब हित के एड्रेस लिखंदव जी जी ॿुधायो तां पेंजो एड्रेस पूरो खेबर लाइन माधव नगर कटनी आ हा नीअर पोस्ट ऑफिस रोड ठीक आ चलो ठीक आ हा हा गूगल पे नंबर मुंजो लिख शॾियो नव ट्रे बुड़ी ट्रे सत ॿ चारि पंज नव हिकु ठीक आ अऊं हा त तां खे केड़ो कलर केड़ो कलर केड़ो खपेव मोबाइल जो कलर न ॿुधायुव त ॿुधाए जो त उन हिसाब सां तहां हा अच्छा वाईट अऊं ब्लैक ॿ कलर अछो अऊं कारो ठीक आ ठीक आ विवो वी सताईस फाईव जी तां खे ॿ कलर खपन अछो ऐं कारो ॿियो कुझु भाई ॿारहं अऊं ॿारहं चोवीह हजार थियव तां या हिन या त चोवीह हजार बाकि तां किस्त तां कैश में ई वठो हां त पेसा तां खे ॿे लॻन व कानि हां मथां डिस्काऊंट तां कटे करे ई ॿुधायो आ न तांखे वधीक थोड़ी ॿुधायो आ तांखे वधीक न ॿुधायो मांव ती सही रेट तव बिलकुल ठीक आ ठीक आ तांए मां हे एड्रेस ते मोकिले छॾियांव तां पेसा विझी शॾियो त तां ए ॿिन ॾींहन जे अंदर तां यो माल पहुंची वेंदो तां वटि ठीक आ हरे माधव जय